जैसे कि हम प्रसिद्ध चित्रकार की अगर बात करें तो रजा रवि वर्मा मुझे इनकी चित्रकारी बहुत अच्छी लगी मतलब इन्होंने जो अपने जीवनकाल में चित्रकारी की है उसको देख कर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन्होंने हर प्रकार की चित्रकारी अपने जीवन में की है यह हमारे प्राचीन चित्र कार थे चूँकि इनको चित्रकारी बहुत ज़्यादा गहरा अनुभव था जिसके चलते इन्होंने अपने हर एक जो अपना विचार था उसको चित्रकारिता के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया था और ये हमें बहुत अच्छा लगा था और इनकी जो चित्रकारी को देख कर हमारा मन ऐसा करता है कि हम भी इनकी इन से मतलब जो भी इनकी विचारधाराएं है उन उन के रास्ते पर चलें इनकी बिचारधाराओं को अपनाएं और अपनी कला में सुधार लाए जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ख़ाली समय में इनकी जो भी चित्रकारी थी या इनके जो विचार थे इनको देखते हैं और लोगों से इनके बारे में बहुत सुना हुआ है कि यह प्राचीन समय में बहुत सुप्रसिद्ध चित्रकार थे इन्होंने अपने पूरी ज़िन्दगी में अच्छी अच्छी चित्रकारी की है जिसके लिए वे अपने पुरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए और इस प्रकार इनका नाम चलता है तो हमारा मन करता है कि इनके जीवन शैली से कुछ सिख ले कर अपनी चित्रकारी को थोड़ा सुधारें और थोड़े इन से जो भी प्रेरित हो कर इनकी चीज़ों से हमारे जीवन में इनकी कुछ कुछ कलाओं को लाएं और हम चित्रकारी करें इनको आदर्श मान कर इस प्रकार हम हमारी चित्रों को देखना पसंद करते हैं और हमें अच्छा लगता है चित्रकारी करना और जो ये मनपसंद है जब इनका ख़याल हम लाते हैं हमारे मन में तो हमें चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से हम चित्रकारी करते हैं